ग्राम और शहर में खेल खेलने के आने का अंतर है ग्राम में खेल खेलने के लिए ग्राउंड होता है बहुत ही बड़ा होता है और शहर में ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं होती गाँव में खेल खेलने के लिए ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे लोग खेल खेलने के लिए पहुँच जाते हैं और वहाँ खेल बड़े प्यार से खेला जाता है गाँव में वह अपना भाईचारा भी बढ़ता है शहर में ग्राउंड की व ग्राउंड ना होने के कारण बच्चे गलियों में खेलते हैं वह वहाँ पर उतना भाईचारा नहीं बन पाता है गाँव में बुज़ुर्ग हैं वह भी अपना कोई खेल खेलते हैं शहर में ऐसा कोई खेल नहीं खेला जाता वह बस अपने घरों पर ही रहते हैं गाँव में जो भी लोगों का टाइम पास नहीं होता है तो कोई ना कोई खेल खेल लेते हैं जिससे मनोरंजन हो और समय का भी कोई पता ना चले जिससे प्यार बढ़ता है दोस्ती बढ़ती है प्यार प्रेम बढ़ता है शहर में ऐसा कोई कुछ होता नहीं है वह गाँव में ग्राउंड है खेलने के लिए उसे सरपंच द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है उसमें अनेक खेल खेलने के लिए बहुत तैयार किए गए हैं क्रिकेट ग्राउंड भी है वॉलीबॉल का भी है और कबड्डी का भी है बहुत ही खेल है जो कोई भी खेलो आप बच्चे अरे इधर क्रिकेट खेलते हैं और शहर में ऐसा कोई ग्राउंड बना नहीं होता अब गलियों में एक खेलते रहते हैं इतनी भीड़भाड़ भी नहीं होती है और गाँव में तो बहुत ही भीड़ होती है जिससे लोगों में प्यार बढ़ता है और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं बहुत ही भीड़ होती है टूर्नामेंट भी कराए जाते हैं गाँव में इससे बाहर की बहुत ही टीमें आती हैं और अपना खेल दिखाकर गाँव वालों को प्रसन्न करती हैं जिससे मनोरंजन भी बहुत अच्छा होता है शहरों में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं होता टूर्नामेंट भी नहीं कराए जाते हैं जिससे लोगों को मनोरंजन हो सके गाँव में हर साल कोई ना कोई गेम होते रहते हैं जिससे लोग खेल खेलकर बच्चे बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं नेशनल खेलते हैं स्टेट खेलते हैं और इंटरनेशनल भी खेलते हैं बहुत अच्छे लेकिन शहरों में ऐसा बहुत ही कम होता है कामों के वजह